ओह् तुस होटल दे मैनेजर बोल्ला नै आं असें थुआढ़ा होटल लैना हा ते उत्त केह् केह् मतलब इंया प्रबन्ध ऐ थुआढ़ा ते सबैह्रे इंया मतलब खानै ई रुट्टी थ्होई जंदी नी इंया टैमें र

हून में थुआढ़े ओह् शैल न वॉशरूम बगैरा एह् स्टीम बगैरा लग्गे दा जां नेईं अज्ज शामीं औना असें इंदे कन्नै औना ते आई जाह्गे अच्छा गरमी बड़ी ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ अवा मिगी आं आं बा मिगी सनायो घरू ठीक ऐ ठीक ऐ बा गरमी बड़ी ऐ ते मिगी सनायो की थुआढ़े कूलर एसी लग्गे दा जां नेईं रूमें ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ तां अस औने आं शामीं ठीक